राखीके दिनसँ तीन चारि दिन पहिले हम अपना दीदी यहाँ छत्तीसगढ़ जाइल रही ट्रेनसँ गेल रही ओ सीतामढ़ीसँ ट्रेन पकड़ली आओर ओ सीतामढ़ीसँ जाइते हमसब ट्रेनमे पहुँचली वहाँपर सीट भी रिजर्वेशनवला लेले रही जकर सीट भी अच्छा रहै भीड़ भाड़ भी किछु रहै वहाँपर आओर वहाँपर ट्रेनमे खानाके सुविधा उविधा सब बेचैवलासब आबै जाइ वहाँपर खएली पिएली हमसब वहाँसँ सीधा निकलते गेली आओर ओकरा बाद ट्रेनमे गाना गाबैवला सबकिछु सामान उमान बेचैवलासब आएल रहै जकरा सबके सामान उमान ब्लूटूथ खरीदने रहली हमसब ओकर बाद वहाँ पहुँचली हम छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ रेलवे स्टेशनपर पहुँचली वहाँसँ उतरिके अपना दीदीके घर गेली चाहे दीदी सब हमर इन्तजार करैत रहै वहाँपर पहुँचली हमसब वहाँपर दू तीन दिन बितैली राखी उखी बनहबाके ओकर बाद वहाँसँ फेर वएह ट्रेनसँ वापस हमसब अपना घरे आ गेली